नमस्ते भैया भैया मैं ना बालाघाट से आई हूँ मेरा कुछ यहाँ पे प्रोजेक्ट वर्क था तो मुझे एक रैन्ट पे बाइक चाहिए थी एक महीने के लिए तो आप रेंट पर बाइक देते हैं अच्छा अच्छा भैया कोई भी मतलब जो भी आपके यहाँ अच्छी हो कोई भी आप मुझे दे दो स्प्लेंडर दे दो या टी वी एस जो भी आपके पास में अभी उपलब्ध है नहीं नहीं भैया मेरा ऐसा ही है मुझे तो सिर्फ ऑफिस के काम से मैं प्रोजेक्ट वर्क से आई हूँ यहाँ पर तो मुझे साधारण सी बाइक चाहिए जिससे मैं आ जा सकूँ ऑफिस के लिए तो मुझे बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी स्पोर्ट बाइक वगैरह नहीं चाहिए तो आप तो मुझे कोई साधारण सी बाइक दिखा दो और एक महीने के लिए चाहिए तो उस हिसाब से आप मुझे दिखा दो और दे दो अच्छा अच्छा हाँ हाँ अच्छा अच्छा और भैया बाइक में कोई दिक्कत तो नहीं है ना मैं जैसे आपके यहाँ से बाइक ले जाऊँ और फिर कोई रास्ते में मुझे कुछ दिक्कत करें तो ऐसा तो नहीं होगा जैसे रेंटल बाइक ले जाते हैं ना तो उसमें कुछ ना कुछ दिक्कत आती है अब मैं देखो यहाँ प्रोजेक्ट वर्क के लिए आई हूँ और मैं यहाँ से भी नहीं हू मैं बालाघाट से हूँ तो आप मुझे है ना पहले मतलब मुझे ऐसे कोई परेशानी ना हो अगर मैं फिल्ड में जाऊँ कम से प्रोजेक्ट वर्क से उस हिसाब से आप मुझे देना ना अच्छा अच्छा फिर भी देखो भैया समय तो खराब होता ही है ना अगर मैं कहीं रुक गई या मेरी गाड़ी खराब हो गई फिर आप किसी को फिर भी अभी आप तो मुझे चेक करा के दोगे ना पूरी गाड़ी अच्छा तो इसका जो गाड़ी का जो किराया रहेगा पूरे महीने का वो कितना रहेगा अच्छा तो आप किलोमीटर के हिसाब से लोगे या महीने के हिसाब से लोगे किलोमीटर के हिसाब से कितना क्या लेते हो आप अच्छा नहीं तो आप मुझे ऐसे बताओ ना तीन रुपए किलोमीटर या पाँच रुपए किलोमीटर किस मतलब कैसे लेते हो

अच्छा अच्छा तो मैं ये जानना चाह रही थी मैं जयपुर शहर से बाहर भी जा सकती हूँ ले के उसका कुछ अलग सा रहेगा मतलब एक महीने के लिए आपने तो मुझे दे दी फिर कहीं पर भी मैं ले के जा सकती हूँ जयपुर या जयपुर के बाहर उसका कुछ अलग से किराया तो नहीं रहेगा आपका अच्छा अच्छा अच्छा और क्या क्या कागज आप लेंगे अभी गाड़ी के देने से पहले अच्छा तो लाइसेंस वगैरह आपको चाहिए ठीक है भैया और कोई इसके अलावा आपकी गाड़ी में कोई आप बता दो मुझे अच्छा भैया ठीक है भैया मैं ना देखो एक महीने के लिए आई हूँ और मुझे एक महीने के लिए चाहिए मेरा तो प्रोजेक्ट वर्क था यहाँ पे तो मैं तो उसके लिए आई हूँ तो आप मुझे उस हिसाब से दे दो और जो भी महीने का मेरा कितना रहेगा अब तो मुझे पूरे महीने का खर्चा बताओ आप अच्छा चलो ठीक है भैया है ना तो फिर मैं एक काम करती हूँ मैं कल शाम को आती हूँ और जो भी कागज वगैरह रहेंगे वो आपको दे दूँगी और जो भी पैसो का जो रहेगा गाड़ी का तो उस हिसाब से एक महीने के मैं आपको दे दूँगी है ना भैया ठीक है भैया धन्यवाद